پرانا فون پرانا فون میں بہت فرق تھا پرانے زمانے کے حساب سے پرانے فون میں بہت ساری کمیاں محسوس ہوتی تھیں کسی کا فون آتا تھا تو ان کو میں بلاتا تھا اپنے گھر پر بلانے کے بعد کچھ دیر انتظار کرتے تھے پھر دوبارہ فون آتا تھا دوبارہ فون آنے کے بعد ان سے اپنے رشتے داروں سے بات چیت ہوتی تھی بات چیت کرتے کرتے وہ بھی جانتے قریب اپنا کر رہے میں بھی پریشان ہو جاتا تھا ان کے انتظار میں کتنے دیر بات کریں گے بات کر کے ہمارے یہاں سے پھر وہ اپنے یہاں جائیں گے تو پرانے زمانے کی پرانی بات تھی جس کے وجہ سے معلوم سہولیات جو تھی ہمارے گھر ہی تک تھی وہ آگے تک نہیں جا سکتی تھی پرانے فون میں جو سہولیات دی گئی تھی گھر ہی تک تھا گھر سے باہر تک نہیں تھی اور ملنے جلنے والے جتنے بھی آتے تھے سبھی کا نمبر سب لے کے رکھتے تھے ان کا بات کراتے تھے فون آنے پر اس کے بعد چلے آئیے اسمارٹ فون اسمارٹ فون میں اور پرانے فون میں بہت فرق ہے اسمارٹ فون نے ہمارے سمجھیے زندگی کو نئے روپ میں بدل دیا ہے یہ فون ہمارے پاس میں رہتا ہے اسمارٹ فون اس کو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں کسی وقت بھی بات کر سکتے ہیں اس میں بہت ساری سہولیات دی گئی ہے ویڈیو کالنگ دی گئی ہے ایک دوسرے کو آمنے سامنے بات کر سکتے ہیں نیٹ کے ذریعے بہت کچھ منگا سکتے ہیں ایک اچھی اچھی سمجھ کی فیسلٹی دی گئی ہے اس فیسلٹی کے ذریعے ہمیں بہت ساری جانکاری بھی ملتی ہے اور اپنے دوستوں بچوں سب کو بھی میں جانکاری اس نئے فون کے ذریعے دیتے ہیں اور ہمیں ایک اچھی سے اچھی جانکاری ملتی رہتی ہے اسمارٹ فون کے ذریعے اسمارٹ فون ہمیں بہت اچھا لگا اسمارٹ فون ہماری زندگی کو مزید نئے روپ میں لا کر بدل دیا ہے اس کے بعد سیم میں سیم بی ایس این ایل کا استعمال کرتا ہوں نیٹ ورک نیٹ ورک تو پہلے کے نسبت آج کی ڈیٹ میں نیٹ ورک بہت اچھا ہے پرانے سمئے نیٹ ورک کام نہیں کرتے تھے نیٹ ورک کی سہولت کے وجہ سے ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بات کر سکتے تھے پہلے نیٹ ورک اس ٹائپ کا نہیں رہتا تھا نیٹ ورک کی سہولیت سے ہمارا جتنا بھی کام ہے سب کام وقت سے پہلے ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نیٹ نیٹ اور ڈیٹا جو استعمال کرتا ہوں لگ بھگ مہینے میں سمجھیے تین سو چار سو روپیہ کا لگ بھگ خرچ ہو جاتے ہیں جس سے ہر طرح کی فسلٹی ملتی ہے نئے نئے آپ کو ورجن آتے رہتے ہیں اور اس کے ذریعے ہمیں اچھی اچھی جانکاری ملتی ہے بہت ساری بات ہوتی رہتی ہے سبھی کو میں اپنی اچھی سے اچھی جانکاری دیتا رہتا ہوں اور سہولیات ہمیں تو اتنی اچھی مل گئی نیٹ ورک کے ذریعے جو ہم کسی وقت بھی کہیں پر بھی کسی بھی کونے میں کسی بھی صوبے میں بیٹھ کر کسی سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں اس میں ہمیں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے پہل ے نیٹ ورک ہمیں صحیح سے نہیں ملنے کے وجہ سے کسی سے اچھے ڈھنگ سے بات نہیں ہوتی تھی نہ ایک دوسرے کے ہم لوگ سمپرک میں رہتے تھے اور نئے نیٹ ورک آنے کے یہ نیٹ ورک اچھے ہونے کی وجہ سے ہمارا سارا کام اچھے ڈھنگ سے ہوتا رہتا ہے